एक उच्च दर्ज्याचें पुस्तक जें हांवें वाचलां तें दामोदर मावज्यान बरयल्लें आसा ताचें नांव कार्मेलीन हें पुस्तक कादंबरी रूपान बरयलां तातूंत एक बायलेचो संघर्श दाखयला जी परदेशांत कामाक लागता हें पुस्तक फक्त कोंकणी पुरतेंच उरूंक ना तर जगाच्या जायत्या भासांनी ताचें रुपांतर जालां कार्मेलीन जी काणयेची मुखेल पात्र आसा तिचे कश्ट भुरगेपणा सावन सुरू जाता हे त्रास हो संघर्श गोंयची दर एक बायल समजुपाक शकता घोव मेल्या उपरांत ती एकली आपल्या चलयेक वाडयता आपले चलयेक बरो भशेन वाडोवपाक ताका कांयच कमी जावंक दिवंक जायना म्हूण परदेशांत कामाक वयता पूण थंय तिका शारिरीक सोशण भोगचें पडटा पुस्तकांत चित्रायिल्लो समाज क्रिस्तांव दाखयला ही मुळची गोंयचीच काणी कशी दिसता